जी साड़ी तऽ हमरा बड़ पसन्द छै मिथिलाके नारीके तऽ साड़ी बड़ पसन्द पड़ै छै आओर हमरा सबसँ पहिरैमे साड़ी सन्तरा कलरके विशेष पसन्द पड़ै छै या ओकर रङ्ग बहुत साड़ीके एहन होइ छै कि ओकर रङ्ग चलि कलर ओकर चलि जाइ छै बहुतके नहि जाइ छै पहिरते पहिरते थकि जाइ छियै फिर भी साड़ी कितना नहि कलर ओकर उड़ै छै लेकिन आओर समतोला रङ्ग लाल रङ्गके दू साड़ी हमरा बहुत पसन्द पड़ै छै